भारत में विभिन्न प्रकार के खाने मिलते हैं और भारतीय खाना विविधता से भरपूर होता है इसमें कई प्रकार के खाने होते हैं जैसे कि दाल चावल रोटी सब्ज़ियाँ मिठाई और दाल बाटी चाय कॉफ़ी इस्ट्रीट फ़ूड भी उपलब्ध रहता है भारत में कई प्रकार की लोकप्रिय व्यंजन होते हैं जिसमें बिरयानी डोसा इडली पानी पूरी रवा उपमा छोले भटूरे जैसे आदि और खा रोज़ाना खाने में प्रयोग होने वाले कई मसाले भी हैं जिसमें हल्दी नमक मिर्ची अजवाइन अमचूर अदरक इमली इलायची केसर खसखस काली मिर्ची नमक सेंधा नमक काला नमक बहुत सारे मसाले प्रयोग होते हैं